آج کے اعتبار سے پرانے زمانے میں لوگ جو ہے کنوئیں سے پانی نکالنے کے کارن وہ کھیت میں پانی دیا جاتا ہے وہ بہت سی دقت آ رہی تھی لیکن ابھی کے دور میں جو ہے میں بجلی کا بہت ہی مفید طریقے سے یعنی بہت زیادہ ہر شہر کے اعتبار سے گاؤں میں بھی بجلی آنے اسٹارٹ ہو گئے لیکن وہ بجلی کا جو بھی استعمال ہوتا ہے جیسے مسالا پیسنے والے مشین ہے گھر کے اندر فریز وغیرہ ہے اور پنکھا چلتی ہے بجلی سے اور وہ مشین وغیرہ جو بہت سے ایجاد نئے نئے آدھونک کال میں آئے ہوئے ہیں یہ بجلی کا پہلے نہیں تھا اس لیے اب جو ہے ہر دیہات اور شہر کے اندر جو ہے بجلی ہمیشہ رہتی ہے لوگوں کے لیے آسانی کا ہر کام پڑھائی لکھائی سے لے کے جو بھی مزدور وغیرہ ہے اس کو بھی آسان آسانی کا آسان ہو چکا ہے چونکہ بجلی ہی ایسا چیز ہے جو کہ دن میں اور رات میں سہولت کا معاملہ ہے جس سے ٹرین وغیرہ جو ہے بجلی ہی سے ہی چلتی ہے اور پہلے کے مقابلے ابھی بہت آسان ہو چکا ہے اسی لیے جو ہے جلد سے جلد یہ اڑ بجلی کا جو ہے کہیں بھی اگر کچھ دقت آ رہی ہے تو اس کو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے بجلی سے ہی ہم لوگ کو فائدہ ہوتا ہے پڑھائی لکھائی میں اور بچے سب کو جتنا بھی ہے بجلی سے ہی استعمال کی جاتی ہے اور بجلی کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ ہونا چاہیے استعمال جو